आहा कूलर तऽ बड़ नीक रहै बड़ सुन्दर कूलर अइ हमरा तऽ एकदम हवा खाइत खाइत कखन नीन्द आबि जाइए पतो नहि चलै छै एकदम ए सी एकरा सामनेमे फेल अइ कि कही लोक किएक जानि ए सी लए सब मारि करैए हमरा तऽ कूलरेमे सन्तोष अइ स्वर्ग छै एतऽ कथीलए लोक जे छै ए सी तेसीलए मारि करै छै कनिटा पानि तानि दिअ पड़ै छै आब ओहिलए की कऽ सकै छिए एतबा किछु पाबैलए किछु मेहनति तऽ करैए ने पड़तै कि नहि करऽ पड़तै ईसब तऽ बात विचार तऽ छेबे करै लेकिन कोनो बात नहि नवरतन कूल पावडरसब एकरालग फेल छै कथीलए पावडर ताउडरके लोक प्रचार करैए प्रचार तऽ की कूलर लेना चाही लोकके कुलरेमे तऽ जीवन असली गरमी कटै छै नहि तऽ कि बुझिते नहि छै लोकसब पता नहि पाउडर ताउडर आओर की कहाँदन एडवरटाइजमेन्टसब होइत रहैए लेकिन असली मजा हमर कूलरमे अइ आब हम बुझि गेलहुँ सबके हम इएह सलाह देब कि कूलरेटा लेब कूलरके अलावा किछु नहि कूलर एक नम्बर चीज होइ छै कूलर जे छै ओहिसँ गरमी आरामसँ कटि जाइ छै आओर सबकिछु जे छै से बेबस्थो ओकर एक नम्बर होइ छै बिजलिओ बिल बड़ कम आबै छै ए सी मे तऽ बाप रौ बाप ततेक बिजली बिल आबै छै जे आदमी लोकसबके तऽ जमीन बिका जाइ लेकिन कूलरमे बिजलिओ बिल ठीक आबैए औकादेमे आबैए तऽ ई जे छै ने बड़ नीक चीज छै हमरा आब तऽ हम जे दोसरो लेब तऽ कूलरे लेब हम आओर किछु नहि लेब हम लेब तऽ कूलरे लेब आओर हमरो परिवारोलए जे छै से हम कूलरे लेब बालबच्चा जेभी आगाँ भविष्यमे सबलए हम कूलरे लेब एखन फिलहाल तऽ हम अपने सुख कऽ रहल छी कूलरसँ बादमे देखल जाएत कि नहि कोना ठीक अइ कूलर बढ़िआँ चीज होइ छै